دیہی لوگوں کی زندگی میں کھیل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو باہر کے ممالک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور ان کے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے تو وہ کھیل کے ذریعے اپنے وقت کو پاس کرتے ہیں اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں کھیل ورزش کا بہت بڑا ذریعہ مانا جاتا ہے یہاں پر لوگ شام کو روزانہ کھیلتے ہیں اور وہ مختلف کھیل کھیلتے ہیں اس میں ایک کھیل کبڈی کا ہے جس کو بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے یہاں پر ہر عمر کے بچے کھیل کھیلتے ہیں بچے بھی ہر عمر کے لوگ کھیل کھیلتے ہیں بچے کھیلتے ہیں جوان کھیلتے ہیں اور بوڑھے بھی کھیلتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کرکٹ میچز بھی ہوتے ہیں جس کو لوگ دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں